पहिले हमे छ छठि करै छिए तऽ छठिमे पहिले कि कहै छै ईसब मनबै छिए एहिसे करैके चाही पहिले नहाइ खाना नहैके खाना खाइके चाही ओकरबाद दोसरका दिनमे खीर पूड़ीके लोहण्डा करै छिए लोहण्डा करिके ओकरबाद अइसे करिके पूजा करैके चाही जे जइसेकि ए पहिला दिन नहाइ खाइ होलै तऽ दालि रोटी सबजी चावल बनबै छिए दोसरका दिन खीर रोटी बनबै छिए तेसरका दिनमे पूआ पकमान बनैके सब फलफूल लैके भगवानके छठि परबमे पूजा करैके चाही ओकरबाद साँझ भो साँझके भी हाथ उठबै छिए सुबहके भी हाथ उठबै छिए आओर उठाना चाही ओकरबाद भोरमे भी उसको ओकर बिहान होइके परना होबै छै तऽ परना करै छिए ओकरबाद दुरगाजी होलै तऽ दुरगाजीमे करै छिए कि पूजा करैके चाही हुनका नओ दिन दीप बारैके चाही खुब बढ़िआँसे अच्छासे नहै धोइ फीचिके पूजा करैके चाही ओकरबाद दुरगाजीके खोँइछा उँइछा भरै छिए सब पूजापाठ करैके चाही बढ़िआँसे अइसे नहि करैके चाही कि खराबसे होबै हँ सभ आदमी सभ मिलिके करिहेँ आओर बिना ई नहि करने कि कोइ आदमी नहि करिहेँ सभ करिहेँ ओकरबाद होलै दिवाली दिवालीमे पहिले कि कहै छै नहै धोइके तकरबाद सीरा पीरा धोइ धाइ छिए दिनके धोइके आओर रातिके दीया बाती खूब बढ़िआँसे जलबै छिए सीरापर पिण्डाजीपर बर बारै छिए गङ्गाजी नामसे महावीरजी नामसे सब नामसे बारैके चाही अइसे इएह तरहसे पूजा करैके चाही पूजा अच्छा तरहसे करैके चाही फूल परसाद नैवेद्यी लैके जल लैके पूजा करैके चाही अइसे पूजा नहि होबैके चाही तब भगवान फल दै छथिन अइसे फल नहि मिलै छै फलके होबै छै इएह तरहसे हमेसभ ढङ्ग सब रङ्ग आदमीसब ढङ्गसे पूजा नहि करै छै वएह तरहके लिए वएह तरहसे पूजा कएलक आँ आँइके बाँइ बाँइके आँइ करि तऽ देलक पूजा ठीकसे नहि कएलक